میرا ایک دوست تھا جو پوکری نہیں ہو پایا اور میں سب ساتھ میں رہتے تھے اور پھر میں نے کئی جگہ سے ٹرائی بھی کیا اور پھر وہ نہیں ہو پایا پھر وہ کسی بزنس میں چلا گیا بزنس میں جانے کے بعد وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھایا پھر کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا اور اسی طریقہ سے اپنے زندگی کو آگے بڑھایا اور اور میں بہت پڑھائی کیے پھر نہیں کوئی جاب ہو پایا جاب کے جاب لینے کے لیے میں بہت پریشان ہوا پڑھ لکھ کر کے اس کے عمر ڈھل گیا نہیں ہو پایا جاب پھر ایک اپنے بزنس میں آگے بڑھایا پیسے لگایا پھر اسی طریقہ سے بہت سارے لوگ یہی دماغ لگاتے ہیں کہ پڑھنے سے کیا ہوگا پرھتے پرھتے جاب ہی نہیں لگتا ہے اسی وجہ سے آدمی بہت پریشان ہو کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اسی ٹاپک پہ میں سرکار سے انوروھ کرتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈگری نکالے تاکہ غریب لوگ اپنے آپس میں ایک بزنس کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے تو میں اسی وجہ سے آج اپنا بزنس کو شروع کیا ہے اور اچھے استر پہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا ہوں پھر آگے بڑھا رہا ہوں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں اور کوئی سر کوئی جاب نہیں ملا پھر یہ میں اپنے جاب لینے کے لیے بہت پریشان ہوا پھر جاب لینے کے لیے بہت پریشان ہوا پھر